जॾहिं कोविन जो टाइम हुओ तॾहिं मां घरु केक अने चॉकलेट अने कुकीज़ सभु ठाहींदी हुअसि अने मुंहिंजे घरु वारा सभु खाई ख़ुशि थी वे वेंदा आहिनि अने मुंहिंजी धीअरियूं पंहिंजे साहेड़ियुनि खे बि ॾिनई त उन्हनि जी साहेड़ियुनि बि खाई के करे ख़ुशि थी वियूं धीरे धीरे मूंखे ऑडर मिलिया त मां मुंहिंजे घरु वारनि खां पुछियो त उन्हनि हा चयो की भले तोखे ऑडर मिले था मां ठाहींदी हुअसि जनमु ॾींहुं मङणीअ जा शादीअ जा केक ठाहींदी हुअसि अलॻि अलॻि तरह तरह जा ठाहींदी हुअसि केक ऐं चॉकलेट सभु खाई करे तारीफ़ु कंदा हुआ इलाही सुठो केक ऐं चॉकलेट कुकीज़ इलाही मस्त थियो आहे इलाही रुचवी था मां हिमत कई अने मुंहिंजे घरु वारनि बि मुंहिंजे साथ ॾिनो आहे मूंखे हिमत ॾिनी तॾहिं मां इहो बिजनेस चालू कयो मुंहिंजी स्पेसियल वेरायटी संबोसा गोगरा पिज़्ज़ा सैंडविच में आहे अने मुंहिंजी कुकीज़ ॾाढी सुठी आहे मुंहिंजी कुकीज़ ॾाढी सुठी थींदी आहे सभु खाई ख़ुशि थी वेंदा आहिनि